साढ़े जम्मू कश्मीर दे आखरी राजा हरि सिंह होर एह् बी बड़े अच्छे राजा हे होर अपनी प्रजा कन्नै इं'दा बड़ा लगाव हा बड़ा प्रेम हा इं'दा एह् आखदे जिसलै साढ़े देश पर जिसलै अंग्रेजैं राज कीता तां उसलै बी महाराजा हरी सिंह नै अपनी अपनी रियास्त गी अंग्रेज़ें कोला दा पैसे देई खरीदी लेआ कि असें गुलाम नेईं रौह्ना होर अंग्रज़ें रियास्त दा मुल्ल देई दित्ता पैसा देई दित्ता कि असें उसलै साढ़ी रियास्त जेह्ड़ी आज़ाद रियास्त रेही ही एह् सब महा राजा हरि सिंह हुंदे बदोलत रेही ही ओह् कि अपनी प्रजा कन्नै इन्ना प्यार करदे हे बाकी महा राजा हरि सिंह होर बड़े निडर राजा हे होर जिसलै आखदे कि देश आज़ाद होई गेआ ओह्दे बाद बी इ'नें एह् बोलेआ हा असें नां ते जिसलै पाकिस्तान ते हिन्दोस्तान बनेआ महाराजा हरि सिंह ना अपनी रियास्त दी आज़ाद अलग घोशित करी दित्ता कि असें नां हिन्दोस्तान कन्नै जाना नां पाकिस्तान कन्नै जाना मगर बाद बिच्च पाकिस्तान नै केह् कीता कि अपनी फौजां भेजियै ते एह्दे पर जम्मू कश्मीर उप्पर हथेआनें दी कोशश कीती फिर जिसलै महाराजा हरि सिंह कोल उसलै इन्नियां फौजां नेईं हियां कि जेह्ड़े कि उ'नें गी रोकी सकदे हे ओह्दे बाद च उ'नें केह् कीता कि उ'नें फिर जम्मू कश्मीर गी ओह्दे कन्नै जम्मू कश्मीर कन्नै मलानै बास्तै दिल्ली गे फिर उत्थै जाइयै मतलब कि उं'दै नै गल्ल बात कीती उस बेल्लै ओह् पंडित जवाह्र लाला नैह्रू हे साढ़े प्रधानमंत्री होर उं'दे कन्नै जाइयै इ'नैं गल्ल बात कीती कि असेंगी मतलब कि सुरक्षा देओ तां उस बोल्ले इ'नैं कुछ बाद्दे कीते अपने बिच्चें ते ओह्दे च उ'नैं केह् कीता कि स्टेट दी हिन्दोस्तान कन्नै इ'नैं मलाई लेआ लेकिन एह् फिर बी कुछ सत्ता ही जेह्दे कारण कि एह् स्टेट जेह्ड़ी साढ़ी एह् अलग गै गिनी जंदी ही मतलब कि एह्दे च तिन्न सौ सत्तर पैंती ए दा मसला हा जेह्दे कारण कि कोई बाह्रा दा बंदा आनियै नी बस्सी सकदा हा जेह्ड़े इत्थूं चली गेदे हे उं'दी जमीनां बी इ'नैं रक्खियां सांभियै कि ओह् अज्जें तक उं'दे नांऽ पर चलदियां हां उं'दियां जमीनां ते फिर बाद बिच्च इ'नैं एह् हून साढ़े प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी होर आए उ'नैं जिसलै अपना राज़पाठ सांभेआ ते इ'नैं केह् कीता कि फिर उ'नैं इसी स्टेट गी तोड़ियै तिन्न सौ सत्तर तोड़ियै पैंती ए तोड़ियै इस स्टेट गी यू टी च तवदील करी दित्ता जेह्ड़ा कि इसलै इत्थै गवर्नर दा राज चलदा ऐ ते हून फिर दस साल दे बाद फिर इलैक्शन होए करदी हून हून द्वारै मुक्खमैंतरी चुने जाने न ऐम्म ऐल्ल ए चुने जाने न मुक्खमैंतरी चुने जाने न ते लेकिन अज्जें बी यू टी होने दे कारण एह् गवर्नर दे अंडर बिच्च गै रौह्नी ऐं मतलब कि इत्थै जो बी फैंसले ऐं गवर्नर दी सैह्मती कन्नै गै लैत्ते जाने न होर एह् उसले दी महाराजा हरि सिंह होरें रियास्त नेईं बचाई रक्खी दी होंदी ही ते शायद एह् बी अज्ज पाकिस्तान कन्नै अद्धा कश्मीर साढ़ा पाकिस्तान नै हथेआई लेदा ऐ एह् बी होई सकदा उ'नैं अपनें अंडर करी लेदी होंदी ही कुछ पाकिस्तान च चली गेदा कश्मीर कुछ चाइना ने हथेआई लेदा ऐ होई सकदा साढ़ा पूरा जे ऐंड़ के गै पाकिस्तान लेई जंदा हा ते इस करियै उसलै महाराजा हरि सिंह नै अपनी सूझभूझ कन्नै हिन्दोस्तान कन्नै मिलियै प्रधानमैंतरी पंडित जवाह्र लाल नैह्रू नै मिलियै ते इस स्टेट गी उसले दा बचाई लेदा ते इं'दी मैह्रवानी कन्नै अज्ज अस बी जे ऐंड़ के हिन्दोस्तान दा हिस्सा आं